हलो ओला हरी ओम भईया मां सूरत मां अनिता बालचंद छतरिया ॻाल्हायां थी मां कल्ह राति जो ओला बुक कराई हुई उहो भईया ओला वारा भईया राति जो मां ॿी वजे स्टेशन ते लथियमि मूंखे सुठी तरह उन्हनि आदर सत्कार ॾेई मुंहिंजो सामान रखियऊं रखे करे मूंखे ड्राइविंग बि ॾाढी सुठी तरह करे करे मूंखे उन्हनि जी मदद सां आराम सां सुठी सच्चे नमूने सां मूंखे घरु ताईं वठी आया वठी अची करे मुंहिंजो सामान हेठि लाथऊं लिफ्ट में पहुचयाऊं ॾाढी सुठी तरह मूंखे मदद करे घरु ताईं सामान लाहे करे छॾियऊं मां उन भईया जो ॾाढो धन्यवाद कयां थी तव्हां बि मुंहिंजे तरफ़ां उन्हनि खे सुठे तरह धन्यवाद कजो दादा ठीकु आहे थैंक यू दादा